हमारा ब्रह्माण्ड गॉड पार्टिकल छोटे से कणों से मिलकर बना है जिस जिसे हम इस्थूल तन्त्र के नाम से भी जान सकते हैं कई सूक्ष्म सूक्ष्म इकाइयाँ आपस में भी विभिन्न प्रकार से जुड़कर नए पिण्डों उल्काओं और नक्षत्रों का निर्माण करती हैं इन्हें संचालित ओर प्रसारित करने में यदि हम कहें तो कुछ नियम और पद्धतियाँ उपयोग में लाई गाई जाती होंगी शायद जिनके बारे में हमें पूर्ण ज्ञान तो नहीं है लेकिन फैलना व सिकुड़ना दो ऐसी घटनाएँ हैं जिनके द्वारा ऊर्जा का विमोचन भी होता है और ऊर्जा का अवशोषण भी होता है जो विकास की प्रक्रिया आपको ब्रह्माण्ड के निर्माण के लिए आवश्यक भी है इनमें से एक भाग जो है वह है डार्क मैटर यह पदार्थों को इस निरन्तर गतिशील बनाकर उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने का कार्य करता है जिससे छोटे छोटे उल्का पिण्ड का प्रसार निरन्तर होने लगता है और उनके केन्द्र जो रहते हैं उच्च घनत्व के कारण प्रसारित होते रहते हैं और एक बार फिर उनके ऊर्जा के अत्यधिक विमोचन होने के कारण उसमें विस्फोट हो सकता है जिससे नए कणों और पिण्डों का निर्माण होता है दूसरी ओर डार्क एनर्जी उस एनर इस मुक्त एनर्जी और परकणों को अवशोषित करके उन्हें एक जगह केन्द्रित करने का कार्य करती है जिससे अलग अलग इस्थूल कण आपस में जुड़कर समान प्रकृति और समान गुणों के नए कणों में परिवर्तित होते हैं जैसे ब्लैक होल इसमें आने प्रवेश करने वाले कणों का जाना निश्चित है पर वे किस ओर प्रसारित हो रहे हैं या जाकर समाप्त हो रहे हैं उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इन दोनों के ही निरन्तर आपस में क्रियाओं अन्तर्क्रियाओं के द्वारा ब्रह्माण्ड का विकास होता है और इसी से नई नई ब्रह्म विकास विस एवं उल्काओं ओर विभिन्न पिण्डों का निर्माण होता है